जीअं त असां जे महाराष्ट्र में जामु घुमण जहिड़ियूं जॻहियूं आहिनि जामु सुठियूं जॻहियूं पर के जॻहियूं अहिड़ियूं आहिनि जिअन खे जिन जेके अञा इलाही माण्हुनि खे उहे ख़बर कान आहिनि जीअं त अजंता ग़ुफ़ाऊं तारकरली लुनार तलाउ संजय गांधी नेशनल पार्क करजत देव गढ़ इगत पुरी तार्ली नान जेके अहिड़ियूं जॻहियूं आहिनि जेके माण्हुनि खे अञा घटु खबर आहिनि पर उहे बि अहिड़ियूं सुठियूं जॻहियूं आहिनि जेके माण्हू घुमंदा त जामु उन्हनि खे सुठो मज़ो ईंदो उहे बि उन्हनि माण्हुनि खे ॿुधाइजन त हिननि हिननि जॻहियुनि ते तव्हां वञो